کھیلوں کو افراد میں خود اعتمادی اور عزت نفس پیدا کرنے کے لیے معؤثر طریقے سے استعمال کیا جا سکتا ہے اور اس کے ٹیم ورک اور قیادت کی صلاحیتیں کھیل افراد کو سکھاتے ہیں کہ ٹیم کے ساتھ کیسے کام کیا جائے دوسروں کی بات کیسے سنی جائے اور فیصلہ سازی میں کردار کیسے ادا کیا جائے اس سے ان میں خود اعتمادی اور قائدانہ صفات پیدا ہوتی ہے مقابلے اور کامیابی کا تجربہ کھیلوں میں حصہ لینے سے افراد اپنی محنت کے نتائج دیکھتے ہیں جو ان کی خود اعتمادی بڑھاتا ہے حتی کے ہارنے کے بعد بھی سیکھنے کا موقع ملتا ہے جو عزت نفس میں اضافہ کرتا ہے ڈسپلن اور خود احتسابی با قاعدہ مشق اور قوانین کی پابندی کھیلوں میں ضروری ہوتی ہے جو افراد میں نظم و دبت اور ذمہ داری کا جذبہ پیدا کرتا ہے تنقید کو برداشت کرنے کا حوصلہ کھیلوں میں کارکردگی پر رائے لینا اور اسے بہتر بنانے کا جذبہ افراد کو تنقیید سے نپٹنے کا سلیقہ سکھاتا ہے جو خود اعتمادی کے لیے ضروری ہے خود کو منوانے کا موقع کھیلوں میں کامیابی کے موقعے ہر پھرد کے لیے برابر ہوتے ہیں اس سے افراد کو اپنی صلاحیتیں کا اظہار کرنے کا پلیٹفام ملتا ہے جس سے ان کی عزت نفس مضبوط ہوتی ہے